ہاں ميڈيا صرف پالٹيكس کى باتيں زيادہ بتاتى ہیں زيادہ بتاتے ہيں اگر كوئى لڑكى كے ساتھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ نيوز صرف ايک ہى دن چلتى ہے وہ ايک ہى دن چلتى ہے دوسرے دن وہ نيوز نہيں آتى ہے اس كے ساتھ كيا ہوا وہ لوگ پكڑے گئے وہ نيوز ہميں نہيں دكھائى جاتى